जेना हमरसभके सामुदायिक परिवारमे जेना हमर पिताजी भेलथिए हमरासभके नीक सलाह दै छलथिए बौआ रे धीया पुताके पढ़ेबह तऽ नीक नौकरी भेटतह नीक आचार विचार हेतह ई सँ नीक संस्कार भेटतह समयपर मूड़न हेतह समयपर उपनयन हेतह समयपर शादी विवाह हेतह जेनाकि हमर बड़ भाइ पिताजीके गुजरि गेलाके बाद बड़का भाइ जे छथि सेहो हमरासभके याद कराबैत रहितथि सभ जेना सङ्गी साथीमे जेना हमरासभके दोस्त महीममे एक दिन हमरसभक नमहर छथि ओ हमरासभके इएह सलाह देलथि जे बौआ जिन्दगीमे किछु करह आ नहि करह दू अक्षरके ज्ञान हेतह पढ़बह लिखबह तऽ नीक बनबह नीक बनलाक बाद नीक व्यवस्था हेतह बाल बच्चाकेँ नीक शिक्षा देबह बाल बच्चाकेँ शिक्षा देलाक बाद बाल बच्चा हेतह बाल बच्चाके मूड़न करबह उपनयन करबह संस्कार देबह शादी हेतह विवाह हेतह बाल बच्चा हेतह धीरे धीरे सभ ठाढ़ हेतह सभ ठाढ़ हेतह कुल खानदान सभ ऊँच बनतह इएहसभ अपनसभके संस्कारमे चलि रहल संस्कार छै भावीके नेता छथि हमर पिताजी हमर बड़ा भाइ इएह हमरसभके घरके समुदायके परिवारके चलाबयवला सभसँ अच्छा ज्ञान नीक ज्ञान दऽ रहल छथि इएह हमरासभके विशेष एहिसँ ज्यादा के हमर बाबूजी भाय साहब कहला ओहि आधारपर हमसभ कऽ रहल छी